आप दावत रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मेर को खाना मंगवाना था आप लिख लीजिए मैंने सुना आपके यहाँ का बटर नान बहुत ही मशहूर है तो आप एक काम करिए पाँच बटर नान कर दीजिए मेर को

और मटन ग्रेवी दे दीजिए पाँच प्लेट मटन ग्रेवी कर दीजिए

कितने की हो जाएंगे ये और मिठाई दे दीजिए आप मिठाई आपके पास कौन कौन सी हैं मशहूर मिठाई मतलब हाँ अच्छी लगे खाने मे गेस्ट आये है ना घर पे जी जी नारियल की बर्फी कर दीजिए आप आधा किलो और काजू कतली है उसे भी आप पावभर कर दीजियेगा और मटन ग्रेवी कैसी दी आपने मतलब अच्छा तो मतलब कब आऊं मैं लेने ये या फिर आप आर्डर दे देंगे घर पे ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं वहाँ पे आके खा के देखता हूँ एक बार है ना मेम देखिये अभी तो चार बज रहे हैं मैं आ जाऊंगा आपके पास ठीक है आधे पोन घंटे में आ जाता हूँ मैं हाँ कर दीजिये हो जायेगा

जी मतलब मसाला अच्छा डालना क्योंकि मेहमान आए है ना वो मतलब अच्छे हैं और फिर उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए ना इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है

और क्या क्या है आपके यहाँ पे एक दाल मखनी मिल जाएगी आपके यहाँ तो आप एक

अच्छा और आप सलाद दे दीजिए साथ में अच्छा अच्छा और और क्या क्या मिल जायेगा आपके यहाँ पे नहीं नहीं पुलाव पुलाव नी मुझे अच्छा नहीं लगता रहने दीजिए पुलाव नहीं नहीं पुलाव देखिए मतलब कोई खाता नहीं है ना हमारे यहा फिर बेमतलब में फिकेगा रहने दीजिए पुलाव आप मेहमान खा तो नॉनवेज भी और नॉनवेज में क्या क्या है फिर आपके ये बताये ना आप नहीं बटर चिकन तो रहने दीजिए और कुछ बताइए जैसे मटन मटन तो खैर कर लिया मटन के लिए और कुछ हैं इसमें वैरायटी नहीं नहीं कबाब नहीं नहीं रहने एक काम करिए आप ये मटन ग्रेवी है कर दीजिए आप दो और ऐसे मछली हैं आपके तो एक एक काम पाव भर मछली कर दीजियेगा आप